ہاں لکھنے کی جب بات آئی تو میں جو ہے خطاطی سیکھا ہوں اور ایک ارادہ بھی ہے میرے کو کہ جب کچھ اگر چاہے جو ہے کچھ کتاب بھی لکھوں میں کوئی بھی مضمون عنوان پہ تو اوریجنل جو ہے میری تحریر خطاطی میں ہو اور اس سے بھی ایک افضل چیز یہ ہے کہ میرا ایک شوق ہے اور ارادہ بھی ہے ادارہ ارادہ بھی رکھتا ہوں کہ قرآن کو پوری مکمل خطاطی میں لکھوں اور دوسرے جو ہے اردو کی کتابوں کی جو ہے تحریر کتابوں میں کی شکل میں خطاطی میں لکھوں